आंनि फार्स्ट प्रदाक आनो जाबाय स्कुल बेग बेखौ आं बेंथल बाजाराव बायदोंमोन आरो मारकेट आव ओमफ्रायो बिनि प्रायस आ थ्रि हानद्रेद थ्रि हानद्रेद आनो लादोंमोन थ्रि हानद्रेद लादोंमोन ओमफ्राय बिनि क्वालिटि फोरखौ आं बिराथ मोजां मोनदों आरो रंबो खाराखै माने जवाखैबो माने क्वालिटि बेफोरो गासैबो जोबोर मोजां आरो माने आं जोबोर मोजां मोनदों जोरदों माने गोबाव जाबाय थेवबो दासिमबो जेबो जायाखै रंबो रंफोरबो जेबो खाराखै ओमफ्रायो जवाखैबो आरो बेनि थाखायनो आं बिराथ मोजां मोनदों